हम जे छै हमरा बढ़िऑं लागैया तिल्हेश्वर मन्दिर सबसे अच्छा लागैया पूजा पाठ करयमे हम पूजा करै लए जाइ छी तिल्हेश्वर तिल्हेश्वर पूजा करै लए जाइ छी सुबह के फुल पत्ती तोड़लहुॅं तोड़ि कऽ हम जाइ छी पूजा करय लए ओहिके बाद हमरा ओहिके हम जाइ छी सिंघेश्वर हम सोमवारी सावनके सोमवारी मे हमरा अच्छा दू तीन जगह हम पूजा करै लए जाइ छी तिल्हेश्वर जाइ छी महादेवके पूजा केलहुॅं ओतऽसँ फेरो हम सिंघेश्वर गेलहुॅं सिंघेश्वरसँ पूजा कए कऽ पूजा सिंघेश्वर गेलहुॅं सिंघेश्वरसँ पूजा कए कऽ तऽ से हम राजेश्वरो जाइ छी हम चारि पाँच जगह पूजा करै छी हमरा पूजा करय मे बहुत अच्छा लागै छै हमरा बहुत नीक लगइया पूजा करय मे ओहि खातिर हम जे छै खाली भगवानके भजन कीर्तन पूजा पाठ एहिमे रहै छी हमरा बहुत आनन्दित लागइया देवस्थल घुमयमे आओर हमरा कतौ अच्छा नहि लगइया घुमय फिरयमे हमरा भगवानके पूजा पाठ करय लए जाइ छी तऽ ओहिमे हमरा घुमयमे ठीक लगैया आ मनोके संतुष्टि मिलैया हमरा पूजा पाठ करयमे मनके बहुत सन्तुष्टि मिल जाइया एहि लऽ कऽ होइया कि मन बहुत बेचैन रहैया बहुत नाना तरहकेँ मनमे अगर टेन्शन भऽ जाइया तऽ हम पूजा करै लए जाइ छी पूजा पाठ करै छी भगवान लग अर्चना करै छी हमरा बहुत अच्छा लगैया ओहि लए कए जे छै हम सिंघेश्वर गेलहुॅं तिल्हेश्वर ओहिके बाद अपना गाँव घरमे कुशेश्वर छै ओतऽ जाइ छी महादेवके पूजा करै छी हमरा महादेवके पूजा करयमे बड़ नीक लगैया हम खाली जे छै देवस्थले जाइ छी ओहिके बाद हमरा और दोसर जगह अच्छा नहि लगैया हम खाली पूजापाठमे आनन्दित बुझाइया हमरा पूजा पाठ करयमे घुमयमे आर हमरा दोसर नहि जेना हमरा नीक लगैया अहाँके से ओतऽ तारास्थान पूजा करय लए तारोस्थान जाइ छी ओहिके बाद जे छै ओहिके बाद अहाँके जे छै से सुपौलमे छै शनि मन्दिर ओतौ जाइ छी शनि दिनकऽ पूजा करय लए हमरा खाली घुमय मे जे छै पूजे पाठके देवस्थले जगह पर हम जाइ छी घुमय ला अहाँकेॅं बहुत बहुत आनन्दित होइया हमरा पुजा करय मे घरमे अपना भगवतीके पूजा पाठ कए लै छी सुबह कऽ उठि कऽ ओहिके बाद नहा सोना कऽ भगवतीके पूजा केलहुॅं भगवतीके पूजा कए कऽ बाबा तिल्हेश्वरके पुजा केलहुॅं रोज हम जाइ छी बाबा तिल्हेश्वर पुजा करय लए हमरा घुमयके घुमनाइयो भए जाइया आ पूजा पाठके पूजो पाठ भए जाइया जे छै हमरा बहुत नीक लगइया पूजा करय मे हम ओहि खातिर जे कतौ जे हम अपना जाइ छी दू तीन आदमी जे छै सङ्गमे हमरा जाइया दोसरो आदमी सब सङ्ग कए कऽ दू तीन आदमी रहल तऽ आरो उत्तम लागल पूजा पाठ करयमे जाए मे ओहि लए कऽ हम जे छै से बेसी घुमय लए पूजे पाठ करय लए देवस्थले जाइ छी तिल्हेश्वर कुशेश्वर सिंघेश्वर राजेश्वर हम हर सोमवारी कऽ सावनके जे सोमवारी होइ छै अपन पाँचटा ओहिमे सब जगह जाइ छी घुमय ला पूजा पाठ करय लए